आङो आं गायनाय बिबारा बारोब्ला बिबारखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोर मोजां मोनो मोनोना बिबारनि समायना रमायना महरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ एसेबाबो रंजाखाङो बिबारनि बे बायदिसिना गाबनि समायना रमायना जेरै गोजा गुफुर गोमो बेफोर बायदि कालारनि बारनाय बिबारफोरा जोंनि गोसोखौ एसेबाबो मोजां मोनो बिनिखायनो आं गायनाय बिबारा बारोब्ला आंनि गोसोआ एसेबाबो मोजां मोनो बिबारा जेरै बायदिसिना महरनि लानानै बारो जेरै गलाब बिबार जबा बिबार गेन्दि फुल आरो बे बिबाराव सिखिरिया बिदै सोबनायखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ बांसिन रंजाखांनाय मोनो